एकदिन घरपर ढेरी पाहुन परक एलाह हुनकासँ गप्पमे लागि गेलहुँ उमहर किचेनमे लोहिआमे दूध चढ़ल रहय गपमे तल्लीन भेलाके बाद कनीकालके बाद दूध जड़यके गन्ध लागल दौड़लहुँ तऽ देखलहुँ सभ दूध ऊफ़नि कऽ जड़ि कऽ लोहिआ तक कारी भए गेल रहय आब चिन्तित भेलहुँ बर्तनके साफ करयके व्यवस्था करय लगलहुँ बर्तनके जतबा साफ करियै ओकर कारी छुटबे नहि करै छोलनीसँ चम्मचसँ खोखरैत खोखरैत आ बर्तन मँजैवला लोहाके सेहो आबैत छै लेकिन ओहिओसँ ओ पूर्णतः साफ नहि भेल अन्तमे की केलहुँ तऽ फेर ओहि लोहिआकेँ आगिपर चढ़ा देलियै आ ओहिमे पानि दए देलियै पानि गरम भेलै खौलय लागलै तऽ धीरे धीरे धीरे धीरे ओ तकरबाद जतेक भी ओ पपड़ी सटल रहै करीयाहा जड़ल दूधके ओ धीरे धीरे हल्के सफाइमे जे ब्रशसँ अपनासभ करैत छी ओ धीरे धीरे लोहिआ साफ भऽ गेलै ओहिमे सर्फ साबुनके सेहो उपयोग करय पड़ल अपनासभकेँ